देखिए दुनिया में भारतीय कलाकारों का प्रतिनिध्व बनाने के लिए हमारी सरकार वैसे काम कर रही है लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ राय देना चाहूँ तो वोकल फोर लोकल पहले तो अब विदेशों में बढ़ाने से पहले अपने भारत में बढ़ाना होगा हमें जो भी कलाकार हैं उनको प्रेरित करना होगा उनकी ऊर्जा को बढ़ाना होगा और बहुत सारी चीज़े उनके लिए करनी होगी उनको पुरस्कार दिलाने होंगे बहुत सारे और जो सही बात है ये कहा कहा जा सकता है जो डीसिल के क्षेत्र में जो कलाकारों का वो बढ़ रहा है इससे जो जो भारतीय कलाकार हैं जाे जो डिज़िटल माध्यम से कार्य नहीं कर पा रहें उन पर प्रभाव तो पड़ा है लोग आज कल सब कुछ सोशल मीडिया पर या डिजिटल सब कुछ बना ले जा रहे हैं तो उनके रोज़गार या वो रोज़गार नहीं कह सकते लेकिन हाँ उनके जो जो भी वो कार्य जिस कार्य से वो अपना प्रेम करते थे उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है तो मैंने फिर वही मैं बोलूँगा कि इसको सही करने के लिए सब से अच्छा माध्यम यही है कि जो भी जो भारतीय कलाकार हैं उनको यहीं के वह देश में ही उनको बढ़ावा मिले वो अपना अच्छा कार्य कर सकें और वो जो आप कह सकते हैं कि कुल मिला के डिज़िटल प्रभाव जो है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और जो समूची मूल के लोग है जो जैसे कला से प्रेम करते हैं जो कला अपने हाथ से बनाते हैं उनपे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जो प्रभाव पड़ रहा है डिजिटल मीडिया का वो कहीं ना कहीं कम होगा और ये कहीं ना कहीं जो जो कि हाथ से के जो कलाकार है जो निछले तबक़े के कलाकार निचले तबक़े के उन की कला को ले कर नहीं कह रहे हैं वो वो क्योंकि वो अब उनके आमदनी का कोई स्रोत नहीं रह गया इस लिए वो निछले तबक़े के हैं तो उन पर ध्यान दिया जा सकेगा और अच्छा कार्य किया जा सकेगा